مذہب ہمارے علاقہ میں بہت سارے طریقے سے متاثر کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے علاقہ میں لال قلعہ ہے لال قلعہ میں جاتے ہیں گھومتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں اسی طریقہ سے جامع مسجد ہے وہاں بھی جاتے ہیں وہاں بھی گھومتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی کیا عالیشان بنا ہوا ہے آپ کے یہاں کے جامع مسجد بہت اچھا ہے اور تعریف بھی کرتے ہیں اور بہت سارے ملکوں کے لوگ بھی آتے وہاں پہ اسی طریقے سے قطب مینار بھی ہے وہاں بھی آتے ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس کو بتاتے ہیں بھائی یہ چیز اس طریقے سے بنایا تھا یہ چیز اس طریقے سے بنا ہوا ہے تو پھر بتاتے ہیں بھائی بہت بڑھیا بنا ہوا ہے بہت اچھا بنا ہوا ہے یہ چیز بہت اچھے طریقے سے بنا ہوا ہے اسی طریقے سے ہم لوگ جو گھومتے ہیں اس میں سے بھی بہت اچھے اچھے جگہ ہیں لال قلعہ جامع مسجد قطب مینار اسی طریقہ سے ہم لوگ اس میں زیادہ تر گھومتے ہیں